भारत देश में जेके योग गुरू आहिनि सतगुरू बाबा रामदेव स्वामी रामा कृष्णा पटाभाई योगानंदा इहे सभिनि खां सुठा योग गुरु आहिनि इननि सां मूंखे ॾाढो कुझु सिखण मिलंदा आहिनि ऐं जॾहिं मुंहिंजो मन अशांत हूंदो आहे तॾहिं मां इननि जो ॿुधंदी आहियां और ॾिसंदी बि आहियां त मूंखे ॾाढे मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं इननि सां सिखण सां ॾाढो कुझु हासिलु थींदो आहे